हैलो सर बोलिए जी सर बोल रहे थे हम आपके होटल में आए हैं आपके पास क्या क्या है क्या क्या क्या है सर चिकन चिल्ली कैसे है एक हज़ार तो हमारे पास नहीं है इससे कम वाला कोई कम वाला नहीं है सर सर हम पहली बार आपके दुकान पर आए हैं तो इसीलिए बोल रहें कि

जी जी जी सर जी जी जी सर हमको यहाँ आना बहुत अच्छा लगा इसीलिए हम सोचे कुछ खाते हैं

जी सर जी सर लेकिन इसमें इसमें कुछ ऐसी बात होगी इतना हाई रेट

हाँ वह तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं होटल में

हाँ तो वह ठीक है लेकिन सब स वह ठीक है सर लेकिन सबके पास थोड़ी ना इतना होगा

हमें अच्छा लगा है वह होटल इसीलिए हम सोचे कि जाते हैं लेकिन यहाँ का रेट बहुत हाई फाई है

और नहीं बोलते हैं कि जोनो थोड़ा कम कर देते तो जी यह भी बात भी सही है ठीक है सर हम देखते हैं ठीक ठीक